जीअं बरसात बरसात ऐं तूफान जे मौसम में बि बिजली अगरि हली वेंदी आहे हीअं मींहं तो पए त बिजली

यूज़ न थींदो आहे सिआरे में हीअं अगरि बिजली हली वई आहे त

अलॻि अलॻि पॉलिसीयुनि जो पिणु असरु थींदो आहे छाकाणि त इस्तेमालु कढनि ग़लति न आहे पर सरकारी नीतियुनि में बि ॾाढो फ़र्क़ु पहन पवंदो आहे बिजली जे कटण जा समाजीअं साधी असर पिण थी सघनि था माण्हुनि खे ॾाढो तकलीफ़ थींदो आहे अगरि बिजली हली वञे त